हां उधमपूरा दी रौह्ने आह्ली अस तुस कौन बोला दियां ऐ तुस कुथुआं बोला दियां अच्छा अच्छा एह् तुस इत्थें कुत्थें भलां इत्थें उधमपुर च आए दे के तुस अच्छा अच्छा ते ओह् इत्थैं साढ़े बड़े सारे मंदर ने ते तुसें कुत्थें मंदर जाना इत्थें साढ़े शारदा माता मंदर बी ऐ दूधाधारी मंदर ऐ इत्थें एह् तुस इसलै कुत्थें ओ इत्थें कल्लर ओ हां ते तुस इस रोडे दा इत्थें कल्लर दा गै थल्ले इक रोड जंदा ते इत्थै पुच्छी लैओ कि तुसें अगर नेईं पता नी ते इत्थै इत्थै कुसै गी पुच्छी लैओ कि ओह् इत्थें दूधधारी मंदर कुत्थें ऐ ते जां मि जां फ्ही तुस तुसें अपनी गड्डी शड्डी आह्नी दी जां इ'यां' कुदै बस बुस उप्पर आए दे अच्छा थुआढ़ी अपनी गड्डी ऐ अदे इत्थें दा ओह् बी ऐ इत्थें दा रस्ता जंदा थ'ल्लें गी ते इत्थें कोला बी जाई सकनें तुस नेईं ते कल्लर दा उरली साइड गी आइए इत्थें पोस्ट ऑफिस कोल इत्थै इस्सै रोड़े एह् थोह्ड़ा ताई औना न कि उप्पर आह्ली साइड ते इत्थे दा ख'ल्लै बी रस्ता ऐ इक दुधाधारी मंदर कोले जंदा ओह् बी ओह् ओह् बी इत्थै इस्सै कल्लर दा उरली साइड इस्सेे रोड औना नी तुसें ते इत्थें अग्गें कचैह्ररियै पुज्जी जाना फ्ही तुसें पोस्ट आफिस कोला अग्गें जाना फ्ही कचैह्यारियै पुज्जी जाना तुसें ते उत्थै मैटाडोरां लगी दी होंदियां उत्था गै उस्सै रोड च उप्परै उ'आं कचैह्रियै बिच्चा गै उप्पर जाना ते तुसें उप्पर दमेल पुज्जी जाना तुसें ते उत्थें अगली साइड मुड़ना तुसें ते उत्थें पुज्जी जाना तुसें जखैनी पुज्जी जाना उत्थें ते डबल रोड होना इक दो उप्पर आह्ली साइड होने दो ख'ल्ले आह्ली साइड होने दो ख'ल्ले आह्ली साइड होने नी ओह् हाईवे आह्ले रोड होने ते तुस ते तुस उत्थें पुज्जी जाह्गियां ते उत्थें कुसै गी पुच्छी लैएयो नी ते उत्थै तुसें गी उप्परै गी थोह्ड़ी ढक्की चढ़ना पौनी ऐ तुसें मंदर पुज्जने गी ते ज्यादा तो ज्यादा कोई अद्धा घैंटा लग्गी जाह्ग अगर तुस इ'यां ज्यादा बल्लें बल्लें बी चलगे ते अद्धे घैंटे च तुसें पुज्जी जाना शैल असानी कन्नै

हां होर बड़े सारे मंदर ने इत्थै इत्थै ओह् बी ऐ केह् नांऽ बोलदे देवका बी ऐ इत्थै शिव मूर्ती ऐ होर उत्थें गंगा नदी ऐ जेह्ड़ी ऐ उत्थै अच्छा मैं चली सकनी आं बा कोई तुसें थोह्ड़ा चिर वेट करना पौना अच्छा अगर फ्ही इ'यां ते तुसें फ्ही में सनाई बी केह् सकां बी आ'ऊं ओह् बी ते तुसें इ'या अनजान ओ तुस ते तुसेंगी केह् पता ऐ इत्थें दे रस्ते जां मंदरें दे बारे च फ्ही अच्छा अच्छा ओह् कोई नी अच्छा तुस इसलै ना मै थोह्ड़ी कम्म लग्गी दी रुट्टी पका करनी आं ते मै थोह्ड़ा टाइम लग्गी जाना ते कोई तुस इत्थै गै रुको हां ते इत्थै कुतै सनांदे लोग अज्जकल गल्ल नी करदे सिद्धी इत्थै नी सनांदा कोई बी ते चलो कोई गल्ल नी तुस मिकी कोई अद्धे घैंटे बाद फोन करो नी ते फिर मैं थुआड़े कन्नै चलनी आं इस बेल्लै मैं कम्म लग्गी दी ऐ ते तुस उत्थै गै रुको कल्लर ते मैं उत्थै गै आह्नी आं ठीक ऐ हां होर इत्थै बड़े सारे मंदर ने ते फ्ही आ'ऊं तुसें सारे मंदरे च दर्शन करानी आं चलो कोई गल्ल नी कुसै दी हैल्प करनी तुस भगवान दे दर्शन करने आस्तै आए दे ते में औन्नी आं अद्धे घैंटे बाद तुस मिकी फोन करेओ ठीक ऐ ठीक ऐ खरी खरी